नमस्ते हम डॉक्टर बोल रहे हैं तो मतलब ओ तो सलाह लेने तो सलाह हम दे रहे हैं जैसे कोई वो मेडिकल खोलो कोई मतलब दवाई उवाई खानी है तो समस्ती तो बुखार है जैसे पेट की दर्द है ये सब है दवाई रखो बढ़ियाँ और पारासीटामॉल है वो बुखार की है वो खाओ यही सब दो मतलब दवाई रखो और क्या देखो बुखार आता है तो सबसे अच्छा पारासीटामोल यूज़ करिए पेट में दर्द है तो वो दवाई अलग है मतलब दवाई तो सारी अलग अलग हैं ये ही अपने हिसाब से खोल लो वही करो नॉलेज तो है ही है थोड़ा बहुत नहीं है अच्छा हम तो बता तो रहे हैं भाई यही करो और क्या मेडिकल खोलो मेडिकल अच्छी बात है खोलना हाँ बस बस हम सलाह देते रहेंगे आपको बताते रहेंगे ठीक है आप मेडिकल खोलिए और कोई बात

पैसा लगेगा कम से कम एक डेढ़ लाख रुपये थोड़ा बहुत थोड़ी ना लगेगा फिर जैसा खोलिए आप गाँव में देखो तो झोला छाप डॉक्टर होते हैं तो वो तो बीस दस हज़ार लगे बीस हज़ार लगे जैसे खोलो लेकिन जो क्लिनिक खोलोगी उसमें पैसा लगेगा अच्छा खासा ये बात है समझी हाँ बड़ा खोलो अच्छा वही अच्छी बात बता तो रहे हैं हम तो उसमें तो पैसा लगेगा ही काफ़ी पैसा लगेगा कम थोड़े ना लगेगा तो वही तो हम बता रहे हैं हाँ पैसा खूब लगाओ बता तो रहे हैं तो बड़ा क्लिनिक खोलिए बढ़ियाँ अच्छा सा उसमें कोई मतलब बुखार है पेट का मतलब दर्द है कोई ऑपरेशन करना है कोई मतलब सब उसमें सब हो जाएगा ना अच्छा खासा पैसा लगाओ सलाह हम देते रहेंगे आपको बताते रहेंगे ठीक है बिल्कुल आ सकते हैं लेकिन काम करने थोड़े हम खुद अपना खोले हैं खुद का आपसे मिलने आ सकते हैं आपका क्लिनिक देखने आ सकते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आएंगे हाँ नहीं देखने आ सकते हैं देखने तो मैं सब आ सकते हैं कोई बात अगर ऐसी पड़ेगी तो भी आ सकते हैं नहीं नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे हाँ हाँ ठीक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ आएंगे बिल्कुल आएंगे और कोई दिक्कत

पेट में दवाई लेनी चाहिए लेकिन अल अगर हल्की फुल्की कोई है तो आजकल जानती हो क्या होता है अच्छी दवाई अरे वो पेट की दवाई आती है देखो अभी बता रहे हैं वो खा लो फिर आराम तुरन्त मिलती है दवाई भी बहुत सारी हैं पेट की कोई एक दवाई थोड़ी ना है एक दवाई थोड़ी ना है सारी दवाइयाँ चलती हैं अब जैसे बुखार है बहुत सारी दवाई है लेकिन सबसे अच्छी बात दवाई ये है कि पैरासी पारासीटामोल खिला दो नमस्ते